मां अमीनाबाग वेई हुअसि घुमण हुते मूं कपिड़ो ॾिठो वॻो ॾाढो सुठो हुओ प्रिंट बि सुठी हुअसि अघु बि सुठो हुओ ऐं रंग बि सुठो लॻो हिन करे मां सोचियो त वठी वठां त मां वठी वरितो